بلرام پور ضلع میں کچھ قابل ذکر مقامات ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں اور لوگ اسے دیکھنے کے لئے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں جیسے چتوڑ گڑھ باندھ اور بھگوان پور باندھ اسی طرح سال میں ایک بار دیوی پاٹن میلہ بھی لگتا ہے جس میں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہندو مذہب کے ماننے والے اکٹھا ہوتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں